आज बैतूल ज़िले में बहुत सारी समस्या है और इस समस्या का निदान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बढ़ती आय और बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत से समस्याएँ है और बढ़ती जनसंख्या के कारण हर जगह भी कम पड़ रही है जगह रहने के लिए नहीं है बेरोज़गारी ज़्यादे बढ़ रही है हर व्यक्ति बहुत ज़्यादे गरीब होता जा रहा है रोज़गार नहीं मिल रहा है क्योंकि सब मशीने काम कर के चली जाती हैं इस वजह से व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो रही है जनसंख्या बढ़ रही है दिनों दिन और प्रदूषण बढ़ रहा है और ट्राफिक होने के कारण घंटों घंटों व्यक्ति को बहोत परेसानी होती है और उस वजह से प्रदूषण हो रहा है प्रदूषण फैल रहा हवा में कई जहरीले गैस निकल रही है जैसे कई कम्पनियाँ बढ़ गई कम्पनियों का सब धुआँ फैलता है कई जगह जैसे दूध डेयरी को ले लिए दूध डेयरी से जो गंदा पानी निकलता वह नाले में चला जाता है नाला में पानी इकट्ठा होने के वजह से फिर उसमें दिक्कत होती है ख़राब पानी जमा रहता है उसके वजह बीमारियाँ फैलती है प्रदूषण होता है जल इकट्ठा रहता तो तो प्रदूषण होना ही है इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है और नेताओं को भी हम इस चीज़ के लिए मदद मांगते हैं और उनके पास मदद पहुँचती नहीं है हमारा कहना कोई पहुँचाता नहीं कि क्या समस्या है व्यक्ति को इस वजह से बहुत दिक्कतें होती है और जनसंख्या बढ़ते जा रही है और इस चीज़ को लेकर हर चीज़ की बहुत समस्या है हम लोग नेताओं से मदद चाहते हैं और जनसंख्या पर रोक लगाने की अपील चाहते हैं